وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ جی جی جی کیا بات کیا کوئی پرابلم ہے کیا کیا پرابلم ہے کیا خراب ہو گیا کیسے ہو گیا جب دکان ہی ہے تو ٹھیک تو ہونا ہی ہے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے پرابلم کیا ہے یہ بتائیے جی اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا کیا یہ تو آپ کہیں دکھائے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے آپ دکان پہ بھیجیے موبائل کو دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے اس میں بیٹری آپ کی ویک ہو گئی جی آپ بیٹری چینج کروا لیجیے یہ تو ہم موبائل دیکھیں گے اس کے بعد ہی بتا پائیں گے کہ کیا پرابلم ہے کیا سمسیا آئے گا اس میں کیا اس کو چینج کرنا ہے کیا ٹھیک کرنا ہے وہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ پڑے گا ایسے تھوڑی پتہ پڑے گا ایسے نہیں بتا سکتے ہیں میڈم ایسے نہیں بتا سکتے ہیں بیٹری دیکھیے بیٹری میں یہ ہوتا ہے کہ چھ سو سے لے کر کے چھ ہزار تک کا بیٹری ہے اب آپ کو کیسا بیٹری یوز کرنا ہے کیسا لگانا ہے کیا کرنا ہے تو آپ کی چوائس کے اوپر بات ہوگی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ برکاتہ